मेरे जीवन में सब से बड़ा सबक़ यह मैंने सीखा कि मैंने मैं किसी के सामने बोल नहीं पाती थी बहुत ही हिचकिचाना नर्वस हो जाना और हाथ पैर फूलने लगना और एक दम मूँह से आवाज़ ही ना निकलना ऐसा लगता था फिर उसके बाद मैंने बहुत लोगों को देखा मंच पर बोलते हुए फिर भी मेरे मन में कुछ ना कुछ हिचकिचाहट रही जाती थी कि मैं कैसे करूँ मुझ से तो नहीं हो पाएगा और ये सब कैसे कर लेते हैं फिर मैंने लोगों को धीरे धीरे देखा और आईने में ख़ुद को रिप्रज़ेंट किया है प्रेज़ेंट करते हुए मैंने बोला कि देखो मैं ख़ुद से मैं क्या मेरी बात हो सकती है मैं क्या बोल पाती हूँ तो ऐसे करते करते मुझे बहुत काफ़ी समय लगा और फिर मैंने कुछ सीखा भी फिर मैंने अपने टीचरों से और कुछ बड़े जो है मेरे रिस्पेक्ट टीचर उन से मैंने सीखा कि ये सब बोला कैसे जाता है किसी के सामने अपने आप को प्रजेंट कैसे किया जाता है बहुत ही अंदर डरी रहती हूँ और बोल नहीं पाती हूँ तो ऐसा क्या करें तो सर ने भी बताया कि आप पहले तो अपने लैंगवेज को सुधारिए थोड़ा अच्छे अच्छे शब्द का उपयोग करिए जिससे कि आपकी जो बिक बोलने की है वो थोड़ा घबराने की वो सब ख़त्म हो जाए तो मैंने पढ़ाई भी की किताबों से कुछ सीखा और फिर मैंने धीरे धीरे अपने आप ही शीशे में देख के बोलना स्टार्ट किया तो धीरे धीरे मेरे में सुधार भी आने लगा और मैंने बोलना भी स्टार्ट कर दिया अब बहुत ही अच्छे से मैं किसी के सामने अपने आप को प्रजेंट कर पाती हूँ और दूसरों को भी बताती हूँ कि ऐसा करिए तब आपके अंदर ख़ुद को किसी के सामने बोलने की और खड़े होने की शक्ति आएगी और आप अच्छे से बोल पाएँगी कुछ कर पाएँगी अपना बात रख पाएँगी और समझा पाएँगी तो मैंने फिर ऐसे करते करते अपना तो और दूसरों को भी सिखाया और सब को बोलती रहती हूँ कि ख़ुद को किसी के सामने ऐसे प्रेजेंट करें जैसे कि वो उसको ये ना कहें कि उसको दबाना है क्यों अपने भी उठाना है और उसे भी उठा कर चलना है और ऐसे समाज में करने से बहुत ही अच्छा माहौल बना रहता है